ہلو آپ جنتا ٹور ٹراولس سے بول رہے ہو میرا نام ذہین ہے میں نے آپ کی اس سے کمپنی سے ایک گاڑی لی تھی ویگن آر آپ کا جو ڈرائیور تھا وہ پہنچا بھی گیا تھا وقت پہ تو مجھے آگرہ جانا تا تو جب مجھ سے آگرہ کل گاڑی لی تھی اور آج ہم ہم آگرہ گئے تھے تو جب دیکھا تو اس کے حالت بڑا خس بڑی خستہ تھی اس کے ٹیر میں بھی بیکار تھے اور اس کے کیا نام ہے جو پیٹرول کا معاملہ تھا وہ بھی بہت پرانا تھا اور جو دروازے جو تھے اس کے وہ بھی زیادہ بیکار تھے کام چلاؤ معاملہ تھا جو اس کی اسپیڈ تھی بہت کم تھی تو ہمیں آپ کی اس سے بڑی دقت آئی راستے میں بڑی پریشانی ہوئی بہت سے کی مدد بھی لی ہے بیچ میں ہم نے تو ہمیں آپ سے بڑی مایوسی ہوئی ہے آپ اس کام سے دوسرے کا دل دکھاتے ہو یہ بات غلط ہے آپ کی تو ایسے بتاؤ آپ کی کمپنی سے کون گاڑی لے لے گا تو بھائی ایسا کام نہ کرے جو دوسروں کو تکلیف ہوئے